मुंहिंजो मनपसंदि खाधो डोसो आहे डोसो गुरु कृपा कल्याण जे रेस्टोरेंट में ॾाढो मस्तु बढ़िया मिलंदो आहे ऐं क्रिस्पी बि ठाहे ॾींदा आहिनि सांभर बि खटो मिठो हूंदो आहे हुतां जो ऐं चटनी बि हिकदमि बराबरि हूंदी आहे मूंखे हुते वेही करे खाइण में मज़ो ईंदो आहे